महराष्ट्र मां में घणेई वॾियूं हॉस्पिटलूं आहिनि जिथे माण्हूअ जो जाम चङी तरह ध्यानु रखियो वेंदो आहे हुन मां हिकड़ी त आहे हिन्दूजा हॉस्पिटल ॿी जेका मूंखे ख़बरु आहे उहा फोर्टीस आहे ॿियूं बि जाम ब्रीच कैंडी नाले सां हॉस्पिटल आहे के ई एम नाले सां हॉस्पिटल आहे जिथे माण्हूअ खे प्राइवेट में बि रखियो वेंदो आहें ऐं पिण उन्हनि खे ओपीडी सेक्शन बि मिलंदो आहे जिते हेठ तबिके जा माण्हू घटि पेसनि में बि इलाज कराए सघंदा आहिनि चङा साल थिया आहिनि रिलायंस फाउंडेशन करे बि अंबानी धीरू भाई अम्बानीअ जी बि हिकु जाम सुठी हास्पीटल आई आहे जिते हर क़िस्म जी बीमारीअ जो इलाज आहे थाणा में हिकु जुपिटर नाले सां आहे पुणे में साधू वासवानी मिशन जी जाम वॾी हॉस्पिटल आहे जिते हार्ट जा त घणे ई इलाज जाम सुठे में ऐं जाम घटि अघ में थींदा आहिनि